शहर जी उन्नतीअ जे लाइ मां सरकारि सां इअं गुज़ारिश थी कयां कि शहर जे हर हिक हर पंज किलोमीटर जी दूरी ते हिकु इस्पतालि जी व्यवस्था कई वेई हुजे जंहिं में कि चोवीह कलाक मेडीकल जी बि सुविधा हुजे दवाऊं वग़ैरह सभु हुन में उपलब्ध हुजनि और एंबुलंस जी सुविधाऊं बि हुन में हुजनि ताकि कॾीअ जी कंहिंजो एक्सीडंट थो थी वञे त माण्हुनि खे दूर दूर ताईं भॼण जी ज़रूरत न हुजे आसे पासे में जे को बि इस्पतालि हुननि खे मिले हुन में दाख़िलो वठी करे पंहिंजे और पंहिंजे परिवार जी जान बचाए सघंदा आहिनि त इहे ई मां सरकारि सां हिकु मदद जी उमेद कयां थी पेई